हैलो हा मां जी किर्ति ॻाल्हायां जी जी जी जी हा सब मिली वेंदव जी सब मिली वेंदव तांखे घणो घणो खपेव जी जी जी जी डही त मिलंदव ॿी सैं रूपे किलो अऊं पनीर मिलंदो साढी पंजे सैं रूपे कीलो आइस्क्रीम त मिलंदव नंढा पाउच बि अथव वॾा पाउच बि आ जेको तां चओ तांजी लाए तांखे लाए छाजे लाए खपेव हा त ठीक आ वेयांओ वारो घर जे लाए त वॾा बोक्स ई सही तव त तां वॾा बोक्स वठो उअई सही पोहंदव उहे तांखे पोहंदव साढी पंजवीअ सैं रूपे हिक बोक्स पोहंदव जी ठीक पोहंदव तांखे ॿी सैं रूपे कीलो जी जी पनीर साढी पंजवीअ सैं रूपे कीलो जी केमल्ह खपेव तांखे ठीक आ तां जेमल्ह जीअं चहोंदव त तांखे जी घणो घणो खपेव तहां खे ठीक आ तां मुखे लिस्ट मोकले छॾयो त मां तांखे मां एड्रैस बि ॿुधाए छॾयो त मां तांजे घर पोहचाए शॾंदमि जी जी जी मोबाइल नंबर तां पांजो ॾेई छॾ जो

जी जी जी